आजकलके जमानामे इलेक्ट्रॉनिकके जमाना हो गेलै छै तऽ हमसब ने इलेक्ट्रॉनिकमे जैसे मोबाइल छै हेडफोन छै ब्लूटूथ छै ब्लूटूथ छै पङ्खा भए गेलै कूलर भए गेलै टी वी भए गेलै एहि सबसँ हमसब इलेक्ट्रॉनिकमे बहुत विकास भेलै छलै पहिलेसँ जैसे ऑडियो बुक सब हो गेलै एक से एक इलेक्ट्रॉनिक समानमे गेम खेलै छियै मोबाइल चलबै छी भरि दिन खेलै छी कुदै छी एन्जॉय करै छी गाना सुनै छै एहि सबसँ इलेट्रॉनिकमे बहुत विकास भए गेलै छै पहिलेसँ जादा आब इलेक्ट्रॉनिक्समे विकास हो गेलै हँ तऽ अच्छा लगै छै हमनी सबनके कि जे पहिलेसँ विकास हो रहल हइ एहिसँ खुशी होइ छै हमसब बहुत खुश छी इलेक्ट्रॉनिकसँ भौतिक जीवन से भी पढ़ि लिखि कर भी हमसब इलेक्ट्रॉनिकमे काम करेके चाहै छी लेकिन अब भगवानके कतऽ मञ्जूर छै कि हमसब काम करबै आओर प्रयासमे लागल छियै कि हमसब इलेक्ट्रॉनिकवला काम करिके ठीक छै